थांनाय माखासे बोसोरफोराव भारतारि माखासे रंजाथाइ दारिमिना बारा जौगाबोयाखैमोन ओ दामग्रा देग्राफोराबो बारा गैयामोन नाथाय दानि दिनाव गोबां दामग्रा देग्रा ओंखारबोबाय बेखायनो लासै लासै जौगाबोनो हमबाय भारतनि सुबुंफोरा भारतनि सुबुंफोरा गोबां नायनो ओ नायनो मोजां मोनो जेरै मोसानाय गान खननाय आरो गोबां गोबां सफोर आङो बांसिन मोसानाय आरो गान खननाय नायनो मोजां मोनो सुबुंफोर ओ